हाँ हेल्लो हाँ हेल्लो हाँ बोलिए कितना मकई लीजिएगा आप कौन उजला लीजिएगा या पीला लीजिएगा ठीक है हाँ उजला उजला मिल जाएगा आपको जो सो पच्चीस सौ का और पीला हो जाएगा जो है सो आपको जो है सो अच्छी छब्बीस सौ का एक सौ का दिफ्फ्रेंस होगा हाँ तो अभी सीजन नहीं है अभी सीजन ऑफ है अब हम लोग को जो है सो उसमें जो हैं रखते है आपसे जैसे मकई जो हम खरीदें पंद्रह सौ सौलह सौ सत्रह सौ का रेट में तो खरीद कर ले जाते हैं उसमें दो गो बौरा लगता है लगता है के नहीं लगता है कुंटल पर जो दो गो बौरा हाँ बोलिए हाँ हाँ बोलिए बोलिए हाँ हाँ ले जातें हैं त उसमें खर्चा लगता है ना हाँ तो बोलिए हाँ हाँ तो कुंटल पर तो है ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो पचास रूपया कुंटल पर कम कर सकतें हैं इतना कर देंगें अब देखिए अ आप आप हाँ तो मान लीजिए आप जो ले जाइएगा तो आप अपना से ग्राहक खोजिएगा ना अब हम तो घाटा लगा करके नहीं ना बेच सकते हैं मान लीजिए अब आप हम जो हम जो हाँ हाँ बताते है अच्छा ठीक है आप तो आप तो कहते हैं देखिए हमको क्या होता है तो गोदाम जो रखे हुए हैं तो गोदाम का महीना लेगा खर्चा लेता है के नहीं लेता है उसी में दवा ववा लगते हैं तो वह सब लेता है के नहीं लेता है उसको देखभाल के लिए आदमी रखना पड़ता है के नहीं रहता है वह सब वह सब जोड़ करके ही सब बताया गया है अब बाज़ार का वह है बाज़ार बाज़ार बाज़ार उताड़ चड़ाव का कोई गेरेंटी नहीं है जो कब बाज़ार तेज़ी होता है कब बाज़ार मंदा होता है जैसे की अभी आलू का ही देख लीजिए आलू का क्या रेट हो गया मतलब हम लोग जो है देखिए नौ साड़े नौ सौ छो सौ के कुंटल अभी जो सो है हो गया पन्द्रह सौ सत्रह सौ के कुंटल तो कब क्या उतार चड़ाव होता है उसका कोई गेरेंटी नहीं ना है तो हम ज़्यादा कोशिश ज़्यादा कोशिश करेंगें तो दस रुपया और कम कर सकते हैं हाँ ठीक है आ जाइए ठीक हाँ ठीक है आ जाइए ना मिल जाएगा